सर मुझे मछली के बारे में जानना था रहु के बारे में पहले बता दीजिए कैसे उत्पादन करते है आप लोग

कोई मछली जैसे

जैसे सफ़ेद मास होता है या काटी मास होता है वो उपलब्ध है

बोले सर इन्हें बोले सर इन्हें पालने और पोषने में क्या क्या कर सकते है

सर हम आपके पास हम आते है फिर जी